सुबुंनि सरासन्स्रायै जिउ खुंनायाव स्थिमा थारैनो गोबां बिफाव होदों जेराव जोंनि जिउ खुंनायाव जोङो गोर्लैयैनो जोंनि जिउखौ बाबेनहरनो हानाय जेरै जोङो गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो खौरां लालायनो जेरै जानबुं बाहायो बहाबा थांनोब्ला जोङो गारि मटर बाहायो बेफोरो गुबैयै बेनिनो बिफाव जायनि जाहोनाव जोङो गोर्लैयैनो जिउखौ बाबेनलांहोनो हादों होन्नानै बुंब्लाबो बांद्राय गोरोन्थि जानाय नङा जेराव गोदोनि दिनाव जोङो माखासे दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बहाबा गावनि नख'रनि एबा बाय बाहागि खुरमाफोरखौ खौरां लानांगौ जायोब्ला थांनानै नङाब्ला लाइजामनि जोहैसो खौरां लानांगौ जायोमोन आथिखालाव जोङो जायगायाव जिरायनानैनो दान्दिसे समनि गेजेरावनो जोङो गासै सुबुंफोरखौ न'खरनि सुबुंफोरखौ जोङो खौरां लानो हायोसै आरो बिब्दिनो जोङो जायगायाव थानाय थानानैनो जोङो बुहुमनि माखासे समायना सावगारि बुहुमनि माखासे हादोरफोर बेखौ जोङो नायदिंनो जोङो खाबु मोनबाय आरोबाव जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव माखासे गोनां जानाय रादाबफोरखौबो जोङो मोन्नो हादों होन्नानै बुंनांगोन